हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी थी जोकि हम बचपन में बहुत जा जाया करते थे और बुक्स पढ़ा करते थे हम एक मिडिल फ़ैमिली क्लास से हैं हमलोग के मम्मी पापा उतने एलजिबिल नहीं थे कि हमें बुक्स खरीदकर दिला सकें और हम पढ़ सकें लेकिन हमारे स्कूल में एक ऐसी लाइब्रेरी थी जहाँ बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स रहती थी ताकि हम आराम से पढ़ सकें और हमें कोई भी तरह की दिक्कत न हो और हमें किसी भी तरह की परेशानी न हो आगे बढ़ने में आगे पढ़ाई करने में हम बच्चों को एक तो बुक्स नहीं मिलती थी ऊपर से घर पर जाने के बाद पढ़ाई का अलग टेन्शन हो जाता था लेकिन हमारे स्कूल के स्टूडेन्ट को घर ले जाने के लिए भी बुक्स दी जाती थी ताकि हमलोग पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें वहाँ के स्टूडेन्ट को काफ़ी हद तक हमारे स्कूल के लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और यहाँ तक हम पढ़ लिखकर आगे बढ़े हैं अगर वह लाइब्रेरी नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता हम अनपढ़ रह जाते अनएजुकेटेड रह जाते आधी पढ़ाई करके मेरी आधी पढ़ाई छूट जाती लेकिन उस लाइब्रेरी में हमने बुक्स का पूरा लाभ उठाया और हर एक क्लास हर एक याद है हमको क्लास सिक्स में थे मेरे पास सिर्फ मैथ्स की बुक थी लेकिन हिन्दी और इंग्लिश साइन्स जी के जी एस कोई भी बुक्स नहीं थी लेकिन वहाँ के टीचर लोग हमारा बहुत हेल्प किए हैं बहुत काफ़ी तक सपोर्ट भी किए हैं उन्होंने हमें बुक्स पढ़ने के लिए दी और यहाँ तक हम पढ़कर आगे बढ़े हैं हिंदी के टीचर्स लोग भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे प्रेरित करते थे कि बच्चों यहाँ की लाइब्रेरी आप ही लोग के लिए खुली है आप इसका यूज़ कीजिए आपलोग के लिए यह खुली है आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि आपलोगों को कोई परेशानी न हो सके आप इसे घर भी ले जा सकते हैं और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाकर आप आगे बढ़िए और आप पूरा सपोर्ट हमलोगों की तरफ़ से यह लाइब्रेरी आपके लिए एक सरकार में ही आपके द्वारा चुनी गई सरकार ने ही खोली है इसमें मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थीं